आङो स्कुलनिफ्राय ज'यै मोसानायाव बादायलायनायाव बाहागो लाफेरबाय आरो बे मोसानाय बादायलायनायाव जों ओरैनो मोजां एक्सपिरियेन्स थांदों मानोना बे मोसानाय बादायलाया जोंनि स्कुलनिफ्रायमोन आरो ज' हान्जा मोसानायमोन बे मोसानायाव जोङो गिबि फ्राइसखौ मोनबोनो हादों थारैनो जोंनि मोसानाया बे बादायलायनायाव गोबाङैनो मोजाङै आरो आब्रुथियै थांदों जानांगौ बेनिखायनो जोंनि बे मोसानायाव जोङो सेथि बान्थाखौ मोनबोनो हादों बे मोसानाय बादायलायनायाव जोङो गोबाङैनो गिदोंमोन आरो जों गोबोरैनो मानि हेंथा मोन्दोंमोन थारैनो बे मोसानायाव जोङो मोसानानै देरहाबोनायाव गोबाङैनो मोनसे गोसोआव रंजाखांनाय मोन्दोंमोन आरो जोंनि बे हान्जा मोसानाया बादायलायनाया जोंनि गुवाहाटिनि मोनसे स्टुडियामआव जादोंमोन बेयाव गोबां गोबां फरायसालिनिफ्राय बाहागो लाफैदोंमोन बेयाव गोबां गोबां फरायसाफोरनिफ्राय बाहागो लाफैनाय फरायसाफोराबो गोबाङैनो मोसानानै मोजां मोजाङैनो मोसानानै दिन्थिफुंदोंमोन बेनिखायनो जों सानदोंमोन जोंनि मोसानाया बारायै मोजां जायासै नामा एबा जोंनि मोसानायाव जोङो एसे हेंथा मोनगोन नामा नाथाय जोङो जोंनि बे मोसानायखौ गोबाङैनो मोजाङै आब्रुथि गोनाङै दिन्थिफुंनो हादों आरो बे बादायलायनायनियाव जोंनि इक्सपिरियेन्सआ गोबाङैनो मोजाङैनो थांबाय आरो बेनि मोन्दांथिया आङो बुंनो सानदोंदि गोबाङैनो मोनसे आलादा मोनसे मोनदांथि जायखौ जोङो बादायलायनानै देरहाबोनो हायो एबा जोङो मोनथिनो हायो आरो जों गावबा गावनो मोनथियोदि जोंनि बे बादायलायनायनानै से सासेया बादायलायनानै देरहाबोयोब्ला बोरै मोनो बेखौ गोसोआव जों गावबा गावनो मोनथिखायो बेनिखायनो बेखौ बादायलायनानै देरहाबोनायाव जों जोबोरैनो मोजां मोन्दोंमोन